अपन प्रशिक्षणमे दौड़के तैआरीमे निश्चित रूपसँ भोजन आ पेय पदार्थ ई दुनू बड़ इम्पोर्टेन्ट छै आओर जखन अहाँ कोनो दौड़ कऽ एक किलोमीटर दू किलोमीटर तीन किलोमीटर चारि किलोमीटर एबै आओर अयलाके बाद जखन अहाँ रेस्टमे एबै तऽ पहिने पेय पदार्थ जे हाइड्रेशन बनै ओकरा देबै तऽ बड़ा ठण्ढाए कऽ तऽ ओ अहाँके शरीरके निकलल जे घाम अइ ओहि घामके कमीकेँ पूरा करत आ फेर देहमे एनर्जी देत लेकिन मसल्सके वास्ते प्रोटीनके जरूरी छै आ ओ अहाँकेँ भोजनके ही माध्यमसँ भेटतै तऽ भोजन निश्चित रूपसँ अहाँकेँ प्राकृतिक रूपसँ लेबै कृत्रिम भोजन फ़ास्ट फूड ईसभ नहि खाना चाही हरदम आर्गेनिक जे तैआर कएल भोजन छै ओ खेबै तऽ ओहिसँ शरीरकेँ बीमारीसँ लए कऽ बीमारी खतम हेतै आ पोषण शुरू हेतै प्रोटीन्स एतै ओ स्वस्थ्य रहत एहन उम्मीद करैत छी